पंहिंजे शरीर ते ध्यानु नथा ॾियूं अॼु शरीरु केॾो बीमार थो थिए ऐं ॿाहिरियों खाधो खायूं था अॼु बीमारियूं केॾियूं वधी वियूं आहिनि अटैक कहिड़ो थो अ अॼु ज जुवाननि ॿारनि खे जल्दी अटैक थो थिए ऐं ॿारनि खे खाधो पंहिंजो घर जो खाराइणु खपे हुन में असांजो शरीरु ठीकु हलंदो ऐं योगा पंहिंजे शर ॿारनि खे सेखारिजे योगा पंहिंजे योगा करिजे ऐं ॿ ॿाहिरि हवा ताज़ी खाइणु खपे हुन सां शरीरु ठीकु हलंदो आहे दवाऊं बि कहिड़ियूं महांगियूं आहिनि हुन दवाउनि जो बि रिएशन थिए थी थो पए हिन करे चवंदा आहिनि पंहिंजो शरीरु सुठो रखिजे कंहिंजे कंहिंजे शेवा न वठिजे बसि